हैल्लो मड़े केह् करा दे ओ अच्छा अड़ेओ मन करा दा हा कि इत्थै ना नवां पार्क खु'ल्लेआ हू'न प परली पार्ले म्हल्ले आह्ली साइड तैं मैं सोचेआ मैं इ'यां फुल्के बना दी ही घर ते मैं सोचेआ चल हू'न थोह्ड़ी शाम ऐ होआ दी तै शाम्मी अस चक्कर गै लाई औने आं महै चल तुकी बोल्ली लैन्नी आं आह्नियै हां बड़े शैल शैल फुल्ल बी लग्गे दे मैं सुनेआ ओह् जिम नी होंदी ऐ ओह्कड़ियां जेह्ड़ियां ओ होंदियां केह् आखदे अड़िये उस्सी पता नी इ'य्यां एक्सरसाइज करने ताईं टूल जेह् लग्गे दे हां उऐ ते ओह् मतलब कि दिक्खना हा कि कि'यां कि'यां होंदे ओह्दे उप्पर चढ़ियै दिक्खना हा चलचै फिर अज्ज शाम्मी अच्छा केह् कम्म करा दे फिर रुट्टी खाइयै नी जाना रुट्टी आह्नियै खायो रुट्टी रुट्टी हां रुट्टी हां ओह् ते ऐ मैं उऐ आक्खी मैं फुल्के बनाए छड़े तै सब्जी सुब्जी पैह्ले बनाई लेदी ही मैं चलो एह् मतलब थोह्ड़ा आक्खी लैन्नी आं के फिर चक्कर चुक्कर लाई औने आं ते कन्नै थोह्ड़ी लत्तां बी खुल्ली औन अग्गै बैठी बैठियै उ'आं डैड होई गे न लक्क हां ज'न्ने आं अज्ज हैनी चक्कर लान जे कोई होर गी वी लेना होग तैं आक्खी लैयो तुस तै थोह्ड़े मतलब कि थोड़ा फिट फुट बी रेह्ंदा बंदा रोजे जा करा करगे बड़ा गै शैल ऐ पार्क सुनेआ मैं हैनी हां फिर चलने आं ठीक ऐ शाम्मी छे बजे ज'न्ने आं ठीक ऐ ठीक ऐ फिर बाय